अगर बिहार राज्यके बात कयल जाय तऽ ई एहि क्षेत्रमे जे हमर मिथिला क्षेत्र छै जाहिमे मैथिली भाषा बजबाके एगो विधि छै जाहिसँ रा बिहार राज्यमे दू चारि गो आओर भाषा छै जे बहुत प्रचलित छै जेनामे भोजपुरी मगही आओर सभ छै जाहिमे मैथिली जे छै ओ बहुत समृद्ध भाषा मानल जाइत अछि आओर एकरा बहुत मीठा भाषा सेहो कहल जाइत छै जाहिमे एगो सम्मानजनक शब्दसभ बहुत हद तक एहिमे उपयोग कयल जाइत छै जेना पैघके सम्मान देबाके लेल बहुत नीक नीक शब्दके उपयोग कयल जाइत छै आओर छोटके सेहो सम्मान देबाक लेल बहुत सुन्दर सुन्दर शब्दसभ उपयोग कयल जाइत छै जे कि आन भाषामे ओतेक हद तक नहि देखबा देखैके मिलैत छै जाहिमे मिथ मैथिली भाषा अगर कहल जाय तऽ बिहारमे बहुत हद तक चलैत छै दोसरो प्रान्तमे क्षेत्रमे जाहिसँ मैथिलीके एगो अलग प्रभाव छै